पैह्ले जमान्ने च अस देहीं जमांदे हे मिट्टी दे भांडे च चग्गरा होंदा हा ते फिर अस दुधनी च दुद्ध धरदे हे तत्ता फिर ओह् काढ़ना फिर उसी जंगीरन लाना मिट्टी दे भांडे च जमाना ते फिरी उसी लस्सी चाट्टी होंदी ही फिर मधानी होंदी ही फिर ओह्दे कन्नै छोलना फिर ओह् मक्खन औना औना फिर ओह् फिर जल लाना ते फिर

अच्छा अच्छा चौंके दा अच्छा पैह्ले जमाने च ओह् होंदे हे भांडे पतीला होंदा दा चुल्ले होंदे हे मित्ती दे ते ओह् हून हून ते गैसां न हून पैह्लैं सलंडर लैना फिर गैस भरानी फिर ओह् लैने चकला बेलना लैना फिर आटा चुल्ला ते पैह्लैं ते चुल्लियां बालनियां लक्कड़ियां बालनियां फिर तवा रक्खना फिर आटा गुन्नना पातरी च ते फिर फुल्के बनाने चकला बेलना बी लैना लैना है गै ते हून जमाना चली पेआ हून हून ओह् पलटा लैना चोरका पाने आह्ला ते गैसा पर हून फुलके बनाने गैसा पर गै चौल बनाने बनाने ते फिर ओह् सब्जी बनानी पती कुक्कर लैने फिर ओह्दे चौ दाल बनानी बनानी ते ओह् फिर करना पतीले च चौल बी बनाने बनाने ते ते पित्तल दे भांडे बी अज्जकल लग्गे दे चौंके च ओह्दे च बी भाएं जो मर्जी बनाओ करो ऐं नेईं पता लगदा सगला अच्छा अच्छा हां जेल्लै धाम करनी ढाह्न कड्डना फिर लक्कड़ियां बालनियां फिर सगला चाढ़ना ओह्दे च दाल पानी धोइयै फिर कड़श लैना ओह् कड़श मारना फिर पतीले लैने फिर ओह्दे च ओह् करना परतने चौल ते ओह् फिर ढेर लाई ओड़ना फिर ओह् बरतानी फ्ही मिट्टी दे भांडे बी पैह्लैं चलदे हे ओह्दे च बी लोग बरतांदे हे दाल ते हून ते जमाना चले दा बाल्टियें च पाई लैंदे ते डोइयां बी लेई लैंदे ओह्दे कन्नै बरतांदे जंदे ते हून ते पिछला रवाज़ जेह्ड़ा पैह्ला साढ़ा रीति रवाज़ हा ते एह् हा